हाँ हमारे क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में विभिन्न फ़सलें उगाई जाती हैं जैसे रबी की फ़सल सर्दियों में उगाई जाती है ख़रीफ़ी फ़सल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है जायद की फ़सल गर्मी में उगाई जाती है जायद की फ़सल में आते हैं फल फूल सब्ज़ी वग़ैरह और रबी की फ़सल में गेहूं चना सरसों आदि ख़रीफ़ की फ़सल में आते हैं बाजरा तिल ग्वार आदि ये विभिन्न मौसमों में विभिन्न उपयुक्त हैं